हाँ हैलो हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए अच्छा आप कौनसी कार ले रहे हैं अच्छा तो आप कब ले रहे हैं ये कब चाहिए आपको लोन अच्छा ठीक है तो आपको मिल जाएगा कितने लाख रुपए का लोन चाहिए आपको उसमें अच्छा ठीक है मिल जाएगा आपको उसके लिए आपको सिक्योरिटी रखना पड़ेगी थोड़ी उसमें क्या रख रहे हैं आप सिक्योरिटी में घर ठीक है घर के पेपर्ज़ लेकर के आपको बैंक आना पड़ेगा मंडे को कार में जो है सेवन पॉइंट फ़ाइव का इंट्रेस्ट है और उसमें आपकी ई एम आई जैसा आप जितने दिन की चाहेंगे बन जाएगी जितने टाइप की चाहेंगे हम लोग इंट्रेस्ट में तो कमी नहीं कर सकते हैं थोड़ा आपका बस जो है ई एम आईज़ हैं जो के आसान कर सकते हैं थोड़ी इसमें आपको परेशानी नहीं होगी भरने में मंडे को आप कोटक बैंक आ जाइए कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा मेनेजर का केबिन कहाँ है आप अंदर आके आप अपने पेपर्ज़ लेआकर के दिखा सकते हैं जो भी होगा हम लोग अप्रूव करा देंगे मेरी ब्रांच हैगी गोल बज़ार ब्रांच हाँ हाँ नहीं फ़र्स्ट फ़्लोर है वहीं पर ही सबसे लास्ट में आइएगा डाक्यूमेंट्स आप अपने घर के पेपर्ज़ ले आइएगा अपनी आई डी प्रूफ़ ले आइएगा और आप आ जाएगा मैं कागज़ सारे पेपर्ज़ आपके सही हैं तो अप्रूवल हो जाएगा मैं आपको सवेरे ग्यारह बजे से शाम पाँच बजे तक ठीक है